اردو زبان کے فروغ اور تحفظ کے لیے کئی مؤثر اقدامات کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے تعلیمی اداروں میں اردو کو بنیادی زبان کے طور پر پڑھانا ضروری ہے تاکہ نئی نسل اپنی مادری زبان سے جڑی رہے اردو ادب شاعری اور نثر کو نصاب میں شامل کر کے بچوں میں زبان سے محبت پیدا کی جا سکتی ہے دوسری بات ڈیجیٹل پلیٹفارمس پر اردو مواد کی دستیابی بڑھانا چاہیے ویبسائٹس ایپلیکیشنس سوشل میڈیا اور یوٹیوب جیسے ذرائع پر معیاری اردو ویڈیوز کہانیاں خبریں اور تعلیمی مواد اپلوڈ کیا جائے تاکہ نوجوان طبقہ اردو سے بہتر طور پر جڑ سکیں تیسرے اہم بات یہ ہے کہ اردو کا بطور روز مرہ زبان استعمال میں لایا جائے گھروں دفاتر اور سرکاری اداروں میں اردو بولنے اور لکھنے کا رجحان بڑھایا جائے تاکہ زبان کا عملی استعمال برقرار رہے اس کے علاوہ اردو اور زبان کے فروغ کے لیے حکومت اور نجی اداروں کو مشترکہ اقدامات کرنے چاہئیں جیسے اردو فیسٹولس مشاعرے تحری مقابلے منعقد کرنا ان سب اقدامات کے ذریعے ہم اردو کو نہ صرف محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک زندہ بھی رکھ سکتے ہیں